فلمیں ہمیشہ سے ہی تفریح کا آسان اور سستا ذریعہ رہی ہیں ہندوستان میں فلمی صنعت کا آغاز انیس سو تیرہ میں راج گوند فالکے کے ذریعہ بنائی گئی خاموش فلم راجہ ہریش چندر سے ہوا اس عہد میں تفریح کے اس نئے رنگ نے لوگوں کو حیرت آمیز مسرت سے دو چار کیا ناظرین نے اس فلم کی بھر پور پزیرائی کی بعد ازاں فالکے صاحب نے متعدد خاموش فلمیں بنائیں مثلا ستیوان ساوتری وغیرہ بنائیں فالکے صاحب کے علاوہ دیگر فلم سازوں کے ذریعہ بھی خاموش فلمیں بنتی اور مقبول ہوتی رہیں قابل غور امر یہ ہے کہ ہندوستانی فلم پہلی بار گویا پہلی بار گویا ہوئی تو اس کی زبان اردو تھی اور آج بھی فلم اردو میں کلام کرتی ہیں یہ ایک طرف اگر ہندوستانی فلم کی خوش نصیبی تھی کی اردو لب و لہجہ کی چاشنی اور زبان کی باکپن کی وجہ سے فلموں کا جادو سر چڑھا بلکہ دوسری طرف فلموں کے ذریعہ اردو زبان پورے بر صغیر میں مقبول خاص و عام ہوئی خواص و عوام میں اردو سے شناسائی اور آشنائی کا احساس فلموں کے وسیلے سے پیدا ہوا فلموں کے اسکرپٹ گانے اور مکالمے یہ فلم کا ذریعہ اظہار ہیں اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو فلموں کی ساری فنکاری اردو زبان کے وسیلے سے کی جاتی ہے فلموں میں جتنے نغمے لکھے جاتے ہیں وہ ہے اردو شاعری کی بحروں میں ہوتے ہیں مقالموں کی ادائگی اردو تلفظ میں کی جاتی ہے لیکن ان سب کے باوجود ہندوستانی فلموں کو ہندی فیچر فلم کا سرٹیفکٹ دیا جاتا ہے حتیٰ کی جن فلموں میں مسلم معاشرت اور اردو تہذیب کی عکاسی ہوئی انہیں بھی ہندی فیچر فلم کی سند سے نوازا گیا ہندوستانی موسیقی کی روایت وید زمانے کی ہے جہاں ایک قدیم مذہبی متن سماوید میں حمد کو سماگانا کہا جاتا تھا اور اسے بلند شروع میں نہیں گایا جاتا تھا یہ کرناٹک میں موسیقی کا یہ کرناٹک یہ کرناٹک موسیقی سے تیراوہیں اور چودہویں صدی عیسوی کے آس پاس الگ ہوا جس کی بنیادی وجہ اسلامی اثرات ہیں کئی صدیوں سے ایک مضبوط اور متن و روایت کو فروغ دیتے ہوئے اس کی عصری روایات بنیادی طور پر ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی قائم ہیں کرناٹک موسیقی کے برعکس ہندوستان کے دیگر اہم کلاسکی موسیقی کی روایت جنوب سے شروع ہوتی ہے ہندوستانی موسیقی نہ صرف قدیم ہندو موسیقی کی روایات تاریخی ویدت فلسفہ اور مقامی ہندوستانی آوازوں سے متاثر تھی بلکہ اسے مغلوں کی فارسی طور طریقوں سے بھی تقویت ملی کلاسکی اصناف میں دروپد دھرم خیال ترانہ اور سدارا اور کئی نیم کلاسک کلاسکی اشکال بھی شامل ہیں اور مجھے جو سب زیادہ فلمیں پسند ہیں وہ وہ ڈ ریمیٹک فلمیں پسند ہیں اور میرا سب سے پسندیدہ اداکار شاہ رخ خان ہے اور میرے اور مجھے فلمی گانے جو پسند ہیں وہ رب نے بنا دی جوڑی کی جو ٹائٹل سانگ ہے وہ بہت پسند ہے اور میرا سب سے پسندیدہ گلو گلوکار جو ہے وہ ارجیت سنگھ ہے کیونکہ اس کی آواز بہت ہی اچھی اور شاندار آواز ہے